آج کے زمانے میں ادویات بہت مہنگی ہیں ہم اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ ادویات میں خرچ کرتے ہیں ادویات طرح طرح کی بیماریوں کے حساب سے بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں جیسے آج کے زمانے میں بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں جس سے ادویات بھی دھیرے دھیرے ہمیں زیادہ لینی پڑتی ہیں کچھ سرکاری مرا مراکز صحت ہیں جہاں سے ہم طرح طرح کی ادیات لیتے ہیں کچھ سرکاری ڈسپینسری ہیں اسپتال ہیں وہاں سے ہم بہت ساری دوائیاں لیتے ہیں لیکن وہ اتنی کافی نہیں ہوتیں کہ جس سے ہمارا سب کچھ چل سکے ہمیں اور الگ سے ادویات خریدنی پڑتی ہیں جس سے کہ ہم اپنے صحت کو صحیح رکھ سکتے ہیں گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں بھائی بہن ہوتے ہیں سب کی الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں سب کی الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں ان سب کے لیے الگ الگ ادویات ہمیں لینی پڑتی ہیں سبھی تو اس طریقے سے سرکاری اسپتالوں سے ڈسپینسری سے نہیں لیتے ہیں لیکن پھر بھی بہت حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمائی کا بہت کم تر حصہ ادویات میں خرچ کریں لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے ہم دن بہ دن بہت ساری بیماریوں میں گھرتے جا رہے ہیں جس سے کہ ہمیں دن بہ دن پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں طرح طرح کی بیماریوں کی دوائیں بازار سے لینی پڑتی ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بچتی ہیں وہ ہم دیگر ڈسپینسری اسپتالوں سے دوائیں لیتے ہیں اس لیے ادویات آج کے زمانے میں بہت مہنگی ہے